हाँ मेरे पास एक सीक्रेट मसाला है जिसे डालकर हम व्यंजनों को और स्वादिष्ट बना सकते हैं जैसे भारतीय खाने में गरम मसाला को खाने की खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है कुछ खास सूखे खड़े मसाले पीसकर घर में गरम मसाला पाउडर तैयार किया जाता है सब्जी करी शुप आदि बनाने के अंत में गरम मसाला ऊपर से डालकर मिला दिया जाता है आईये जाने गरम मसाले के लिए भारत में गरम मसाला पाउडर के तीन रेसिपी पाई जाती हैं एक कश्मीरी में पंजाबी में और केरलाई ये तीन तरीकों में ज़्यादातर मसाले कौमन हैं तीन प्रकार के मिलाकर लगने वाली सभी मसाले का नाम इस प्रकार काली मिर्च बड़ी मिर्च छोटी इलायची लौंग दालचीनी तेज़ पत्ता जावित्री और खड़ा धनिया ज़ीरा सौंफ़ हींग यह सब उसमें मिक्स रहते हैं यह सारी चीज़ें उसमें मिक्स अप रहती हैं गरम मसाले को एक पैन या कड़ाही में गैस कर दो तीन मिनीट गर्म कर करें ध्यान से इस सौंट को गर्म नहीं करना हैं और जायफल को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिलाया गया हो तेज़ पत्ता और दालचीनी को भी हाथ से ही छोटे टुकड़ों में तोड़ दें मसालों का रंग बदलने का इंतजार नहीं करना मसाला बस इतना गर्म करना हैं कि इनकी नमी चली जाए इसके बाद पैन उतार कर खड़े मसाले एक प्लेट से निकाल कर ठंडा होने दें ठंडा हो जाने के बाद यह मसाले सौंट भी मिलाकर मिक्सी में पीस लें यह मसाला हमेशा शीशे एयर टाइट जार में भरकर ठंडे स्थानीय फ्रिज में रखें यह सब स्टोर करके रख लेना चाहिए जब अपन बनाते हैं तो उसके बाद में यह सब सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ तो यह सब सारी चीज़ गरम मसाले में रहती है इसलिए मैं यह खाना बनने के बाद यह चीज़ यूज़ करती हूँ धन्यवाद